मैंने शादी बियाह में जौन बाक़ी फूल गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं फूल पत्ते की बनाते हैं घर द्वार साफ़ करते हैं तो उस घर में फूल बनता है मोर का फूल बनता है सुग्गा भी बनता है औ जौन बाक़ी साफ़ सफ़ाई से रहता है पूजा पाठ में जौन बाक़ी ध्यान ज़्यादा देते है मैंने उसको जौन बाक़ी गणेस जी की मूर्ति बनाना है मैंने अपने मम्मी से सीखी थी कभी कभी भी ग़लती हो जाती है तो ग़लती को माफ़ भी कर देती हूँ तौ ओकरे बाद जौन बाक़ी ऐसे हम लोग बनाते हैं फिर भी अपने भविष्य में अब बच्चे लोगों को यह शिक्षा दे रही थी कि बच्चे लोग ये सब बनाओ ऐसे सीखो ऐसे करो बच्चे लोग हमारा कर रहे थे